ही जेके वेझड़ाई में गांउन वरता उहे त बिल्कुल ख़राब निकता आहिनि धोअण में हिक त सुसी विया ॿिया रंग बि उॾामी वियो अथनि कपड़ो हेॾो ख़राब थी वियो जो ॿियो दफ़ो पाइण जहिड़ो ई न रहियो आहे ॾाढो इहो कपड़ो वठी करे मां त जाम पछितायां पई बिल्कुल बेकार कपड़ो आहे वरी कॾहिं मां अहिड़ो कपड़ो वठणु पसंद ई न कंदमि